योगा रोज़मर्रा करण सां असांजो बदन तंदुरुस्तु फुर्तीलो रहंदो आहे असांखे असांजो मास्तर सूर्य नमस्कार कराईंदो आहे जंहिंमें तेरहं एक्सरसाइज थी वेंदियूं आहिनि हथ हेठि मथे करणु असांजा आसा पासा झुकाइणु खेल जी कसरत ॻिची हिलाइण हेठि मथे करणु ताड़ियूं वॼाइणु कलाई जी जोड़नि जी कसरत जोर सां टहक ॾियारणु हुनसां दुख दर्द भुलिजी वञणु राति जी रोटी खाइण खां पोइ अधु कलाकु रखी करे सौ कदम पंधु करणु ज़रूरी आहे राति जो रोज़ु पंज बादाम ऐं अखरोट पुसाए रखण खां पोइ सुबुह जो चॿारे खाई गरम खीर पीजे हुनसां बदनि खे ताकत मिलंदी आहे